सभ खां पसंदीदार सिंधी पिक्चर मुंहिंजी जेकी आहे उहा आहे सिंध्याणी सिंध्याणी पिक्चर मूंखे इन करे पसंदि आहे छाकाणि त हुन पिक्चर में ॾेखारियो वयो आहे त हिक छोकिरी जेकी सिंधी परिवार मे ॼाई आहे पर हुनखे सिंधी लिखणु पढ़णु ॻाल्हाइणु कुझु बि नथो अचे पर हुनखे जेको आहे प्यारु हिकु निजु सिंधी छोकिरे सां थी रहियो आहे पर हुन छोकिरे खे ख़बरु आहे त हिन छोकिरीअ खे कुझु बि सिंधी में न ईंदो आहे त उहो छोकिरो छोकिरीअ जे अॻियां शर्त रखे थो अगरि जे तोखे मूंसां शादी करिणी आहे त तोखे ठहणो पवंदो निजु सिंध्याणी त हुअ हिन शर्त खे मंज़ूरु करे पंहिंजे घर वारनि सां सिंधी तालीम वठी करे सिंधीअ मे ॻाल्हाइणु लिखणु पढ़णु ऐं रोटी करणु सिखे थी ऐं बणिजे थी हिकु निजु सिंध्याणी निजु सिंध्याणी बणजण खां पोइ कीअं हुअ पंहिंजे अंदरि उहे सिंधी संस्कार सिंधी रीतूं ऐं सिन्धी रिवाज पंहिंजे अंदरि अपनाए थी ऐं हुन छोकिरे सां गॾु विवाह करणु लाइ तियारु थी थी वञे ऐं हुन पिक्चर मे हिकु अहिड़ी ॻाल्हि ॾेखारी वई आहे त छोकिरीअ जे सिंध्याणी ठहण खां पोइ हुअ छोकिरीअ खे कुझु गुंडा किडनैप था कनि किडनैप करण खां पोइ छोकिरी हुतां भॼण जी कोशिशि करे रही आहे कोशिशि करे थी ऐं हुअ पंहिंजे ख़ून सां हिकु सिंधी किताब में लिखी रही आहे त मां हिन वखार मे क़ैद आहियां पर अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त सॼी सिंधी कॉलोनी मे सॼी सिंधी बस्तीअ मे कंहिंखे बि सिंधी पढ़णु कोन अची रही हुई त हीअ जामु असांजे लाइ दुखद ॻाल्हि हुई त सिंधी थी करे सिंधी बस्तीअ मे रही करे कंहिंखे बि सिंधी पढ़णु लिखणु न अचे त उहो वॾे में वॾो मेसेज हुयो असां सिंधियुनि लाइ त असां सिंधी थी करे असांखे सिंधी लिखणु पढ़णु नथो अचे उहा ॻाल्हि मूंखे हुन पिक्चर में जामु वणी ऐं हुअ छोकिरी जेकी आहे निजु सिंध्याणी थी करे हुन गुंडनि बदमाशनि सां लड़ी करे हुन सिंधी छोकिरे सां शादी करे पंहिंजे सिंधी परिवार में सिंधी नूंहं ठही वई ऐं हिकु निजु सिंध्याणीअ जो ख़िताबु जेको आहे हुन हासिलु कयईं